हमसब जखन इसकुलमे मिडिल इसकुलमे पढ़य लेल गेलहुँ तऽ इसकुलमे सङ्गीतके टीचर छलय ओ सब हमरा सबके सङ्गीत गनाय सिखोलथि आओर हमसब सङ्गीत सिखलहुँ आओर सङ्गीत गबय छलहुँ इसकुलमे बच्चा सबके सङ्गीत सिखबय छलखिन टीचर सङ्गीतके आओर सङ्गीतके टीचर जखन सिखबय छलखिन तऽ हमसब सङ्गीतके पीछा आकर्षित भऽ गेलहुँ आओर जखन मिडिल इसकुलसँ हाई इसकुलमे गेलहुँ तऽ हाइओ इसकुलमे सङ्गीतके टीचर छलखिन ओहोमे हमसब सङ्गीत गबय छलहुँ कॉलेजोमे सङ्गीतके टीचर छलखिन ओतहु हमसब सङ्गीत सीखय छलहुँ हन आओर गबय छलहुँ हन आओर हमरा सभके जखन सङ्गीत सिखल भऽ गेल तऽ बच्चा सभ हमरा सभ सिखयके लेल अबय छलथि घरपर तऽ बच्चा सभके हमसभ सिखबय छलियनि सङ्गीत गेनाइ सङ्गीत बजौनाइ हमसभ हारमोनियम सेहो बजबय छलहुँ गिटार सेहो बजबय छलहुँ नाद सेहो बजबय छलहुँ तबला सेहो हमसभ बजबय छी आओर बच्चासभके सिखबय छलियै जइसँ कि बच्चा आउरके जीवनमे खुशहाली भेलनि आओर बच्चासभ गीत सङ्गीतके प्रति रुचि रखय छलथि